ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری جو زبان ہے اُردو زبان مختلف زبانوں سے بن کر تیار ہوئی ہے اِس میں ہندی بھی ہے عربی بھی ہے اور فارسی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ترکی اور سنسکرت بھی شامل ہے اِس لیے یہ اتنی لچک دار ہے کہ اِس میں کوئی دوسری زبان استعمال ہو سکتی ہے تو جو لوگ اُردو زبان نہیں بولتے ہیں اگر وہ ہندی بولتے ہیں تب تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے کیوں کہ اُردو کے بولنے والے ہندی کے بولنے والے سے آسانی سے بات چیت کر سکتے ہیں اظہارِ خیال کر سکتے ہیں اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر کسی دوسری زبان کے بولنے والے سے اُردو میں بات چیت کرنا ہو تو مشکل پیش آ سکتی ہے میرا ایسا اب تک کوئی تجربہ نہیں رہا ہے کہ میں اِس سلسلے میں آپ کو کچھ بتا سکوں کیوں کہ اُردو نہیں جاننے والے سے اِسی کی زبان میں بات ہوسکتی ہے جو زبان وہ جانتا ہے کیوں کہ اِس کے علاوہ یہی راستہ بچتا ہے کہ آپ اُس کو اُردو زبان سکھا دیں اور اُس کی اِس سلسلے میں ذہن سازی کریں تو غیر اُردو دان طبقہ سے اُردو میں بات کرنا اُس اُس وقت تو بہت مشکل ہے جب وہ اُردو نہیں جانتا نہ سمجھتا ہے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے بول نہیں پاتا تو ہم سب کو چاہیے ہمیں چاہیے کہ ایسے الفاظ کا استعمال کریں ایسے سادہ الفاظ کا استعمال کریں کہ وہ نہایت آسانی سے سمجھ سکے ہماری بات چیت ہو سکے تو یہی ایک ذریعہ ہے